ग्राहक टिकाऊ और नैतिक कुशवाहों का प्रस्थान ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि सरकार पशु के लिए घर देते हैं या ख़ुद बनवाए उसका पैसा सरकार देती है तो उसका सरकार पैसा दे दिया अब उसके खाने का जो दाना पानी होता है वो दुकान में मिल जाता है तो उसको जैसे राशन होता है उसी प्रकार से पशु के लिए अलग से बटवाएं हैं ताकि पशु जैसे वो उसे अपना ये सब भोजन मिले उसको ताकि वो वो तंदुरुस्त रहे स्वस्थ रहे एक दम इस प्रकार जैसे कि पोल्ट्री फ़ोर्म हो गया मुर्ग़ा फ़ोर्म उस में क्या होता है ग्राहक हो गया ख़रीदते हैं उसके बाद उसको दाना पानी सुई दवाई दे कर उसको बड़ा करते हैं फिर बड़ा करते हैं तो क्या होता है कि फिर उसको व्यापारी आता है और ले जाता है ठीक उसी प्रकार एक होता है बकरी फॉर्म बकरी फ़ोर्म में क्या होता है कि बकरी का भी वैसे दाना आता है उसके लिए अलग से सारा व्यवस्था करना पड़ता है उसका शौचालय का उसका ये साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखना पड़ता है ताकि बकरियाँ सेफ़ रहे सुरक्षित रहे और मरे नहीं क्योंकि उसे जब एक दो मारता है तो उसके लिए बिल्कुल सरकारी है तो उसके लिए सरकार ज़िम्मेदारी लेती है कि अगर आपकी बकरी का बच्चा हो या फिर कोई एक्सीडेंट है कुछ हो गया ठंड हो गया ज़्यादा गर्मी हो जाएगी किसी कारणवश अगर वो मारा जाता है तो फिर उसके लिए सरकार योजना बनाई है जिसके तहत आप तो उसका पैसा रिटर्न मिलेगा क्योंकि अगर ऐसे ही ठंड गर्मी से अगर मरता रहे तो फिर और खाने को घाटा लग सकता है इसलिए सरकारी योजना बनाई है इसको और बेहतर बनाने के लिए ये किया जा सकता है कि जैसे कि ठंड से बचने का उपाय गर्मी से बचने का उसका दाना पानी एक दम स्वस्थ और ज़्यादा दिन का ना हो एक्सपाइरी ना हो गया हो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा उसका एक प्रॉपर घर होना चाहिए इस लिए क्योंकि उसके ख़याल रखना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है क्योंकि जैसे इंसान अपने बच्चों के पास पालता पोस्ता है वैसे ही उसको इंसान को अपने बाल बच्चे की तरह उसको पालना पोसना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहे मस्त रहेगा एक दम उसे अपना जीवन पोषण हो सके क्योंकि ग्राहक टिकाऊ और नैतिक पशुपालन प्रस्ताव का समर्थन ऐसे ही कर सकता है गाज़ियाबाद में जैसे कि गाय पालता है भेंस पालता है उसके लिए भी दाना आता है लेकिन उसको इंसान अपने घर में पालता है तो उसको इंसान देख लेता है यही सब